मऽ तहन तऽ छुपैए माँछ जे छै माँछ तऽ सबके प्रिय लागैत छै सिन्घी मङ्गुरी आओर बढ़िआँ बढ़िआँ मछली सबके बढ़िआँ लागै छै आओर कोन बढ़िआँ जे बनबैत छै बढ़िआँ मसाला दै छै बढ़िआँ से धुऐ छै बढ़िआँ से बनबैत छै तऽ सबके पसन्द आबै छै ओ मछली तऽ बेसी सिन्घी मङ्गुरी रेहू मछली पसन्द करै छै लोक आओर ओएह मछली अच्छा से जे बनबैत छै ओकरा अच्छा लागैत छै जे नहि बनबै छै अच्छा से तऽ ओकरा नहि अच्छा लागैत छै बनबैके ढङ्ग होइत छै केओ बढ़िआँ से धोवै छै नेम्बो डालिके नमक डालिके आटा डालिके बहुत बढ़िआँ से पसन्द से धोवै छै ओकरा प्रिय से तेलमे छाँकै छै ओकरा बनाबै छै तब ओ खाइमे प्रिय लागैत छै केओ एहन आदमी छै कि मछली खरीदै छै ठीक छै पैसा लागै छै ठीक छै ओकरा बनबै लए नहि आबै छै तऽ ओ नहि बनबै छै बढ़िआँ से तऽ नहि पसन्द पड़ैत छै सब ढङ्ग के आदमी छै सब रङ्गके हाँथ छै सब रङ्ग सब करै छै आओर सबके पसन्द सब रङ्गके छै केओ लै छै केकरो रोइ मङुरी अच्छा लागै छै केकरो सिङही अच्छा लागै छै तऽ केकरो ओहिमे पोठी अच्छा लागै छै केकरो बुआरी अच्छा लागै छै सब ढङ्गके मछरी छै सब रूपके मछरी छै आओर खाना खाइ छै सबके अपन अपन पसन्द छै अपन अपन बनाना छै अपन अपन करना छै सबके हाथ सब रङ्ग छै केओ आदमी एहन छै कि नहि खाइ छै तऽ ओकरा नहि आबै छै केओ आदमी एहन खाइ छै तऽ ओकरा आबै छै केओ आदमीके एहन छै कि खयबो करै छै तऽ ओकरा बनबै लए नहि आबैत छै ओ ढङ्ग से नहि बनाबै छै तऽ ओकरा नहि आब होइ छै तऽ केओ कम खर्चामे बनबै छै केओ कनिटामे मछरी रहै छै तऽ बेसी खर्चा दै छै तऽ ओकर बढ़िआँ बनै छै केओ कम खर्चा दै छै बनबै लए नहि आबै छै तऽ बढ़िआँ नहि बनै छै तऽ अपन अपन सबके पसन्द छै रेहू बुआरी सिङही मङुरी पोठी केकरो गरै बढ़िआँ लागै छै केकरो पोठी बढ़िआँ लागै छै केकरो बुआरी बढ़िआँ लागै छै तऽ केकरो मङुरी बढ़िआँ लागै छै तऽ केकरो सिङही बढ़िआँ लागै छै तऽ केओ रेहू खाइ छै सब रङ्गके मछरी छै अनेक प्रकारके मछली छै मछलीके नाम तऽ बहुत छै लेकिन आपन आपन पसन्दके आपन आपन खर्चाके सब मछली सब भाओ बिकै छै सबके भाओ अलग अलग छै सबके दाम अलग अलग छै जेकरा जेतना पैसा छै ओतना खाइ छै ओतनामे खर्चा करै छै केकरो पाँचो सए टका किलो मिलै छै चारिओ सए टका किलो मिलै छै तीनो सए टका किलो मिलै छै दुइयो सए टका किलो मिलै छै यानि केओ पचासो रुपआ की किलो मिलै छै केओ चालीसो रुपआ किलो मिलै छै तऽ जे खाइ एलै हन ओ तऽ खयबे करतै आओर जेकरा कम पैसा छै तऽ कम बला लै छै जेकरा पैसा बहुत छै तऽ ओ बहुत पैसा बला लै छै सब लेकिन खाइ छै तऽ सब जे सब खाइ से अपन अपन पसन्द से लै छै आपन आपन पैसा जेकरा जेतना छै ओतना खर्चा करै छै आओर आपन आपन पसन्द से खाइ छै जे खाइ छै ओ मानै नहि छै जे नहि खाइ छै ओकरा लिए तऽ कोनो बाते नहि छै आ जे खाइ छै तऽ पैसा जोगारो करिके खयबे करतै ओ अपन खाइके पसन्द करै छै तऽ जेकरा जेतना खर्चामे लै छै ओतना पैसा खर्चा करै छै आओर जेकरा जे पसन्द छै केकरो मङुरी पसन्द छै केकरो सिङही पसन्द छै केकरो रेहू पसन्द छै केकरो बुआरी पसन्द छै केकरो पोठी पसन्द छै केकरो गरै पसन्द छै केकरो आओर दुसरा तिसरा मछली पसन्द छै जेकरा जे पसन्द पड़ैत छै ओ अपना पसनद से खरीदै छै आओर जेकरा जेना बनाबैके तरीका आबै छै ओइहि ढङ्ग से बनाबै छै आओर ओहि ढङ्ग से खाइ छै तऽ जे जेना खाइ एलै हँ ओना ओ खाइ लै छै केओ जे सब दिन खयलकै हन केहनो तऽ ओ केहनो खयतै जे सब दिन बढ़िआँ से बनेलकै हन बढ़िआँ खयलकै ने तऽ ओ बढ़िआँ से बनाएके खयतै सब सब रङ्गके खाइ छै मछली तऽ बहुत ढङ्गके मिलैत छै सब रङ्गके मछरी मिलैत छै तऽ सब रङ्गके पैसो लागैत छै सबके आपन आपन पसन्दो छै तऽ सबके आपन आपन खर्चो छै सब सब रङ्गके खाइत छै सब सब रङ्गके खरीदै छै आओर सब सब रङ्गके बनाबैत छै सबके आपन आपन पसन्द छै सब आपन आपन पसन्द से खरीदै छै